मां वधीक वा तरियल भाॼी कंदी आहियां छो त मुंहिंजे घरु में वधीक तरियल भाॼी खाइजंदी आहिनि छो त उन में गीहु वधीक पवंदो आहे भले पर किथे बि वञनि दबो खणी वञनि त किथे बीठे बीठे खाई था सघनि लंच में पाए ॾियनि त रस हारजनि जी चिंता न हुजे ऐं तंहिंखां सवाइ ऐं अलॻि अलॻि तरियल भाॼी कंदी आहियां छा करे की पटाटा तरियल भीड़ियूं पटाटा तरियल वाङण पटाटा तरियल ईअं सुकी भाॼियूं तरियल तरियल ई खाइजंदियूं आहिनि त मूंखे हूअ पसंदि आहे ठाहिण ऐं मुंहिंजे घरु में जाम खाइजंदो आहे तरियल भाई पकोड़ा थिया की भाई सेल भाॼियूं थियूं त रस हारजनि जी बि दिक़त न ऐं खणी वञण टिफिन लंच बॉक्स त पोइ बीठे बीठे किथे बि खाई सघनि ऐं कोई दिक़त बि कोन्हे हुननि खे त मां वधीक तरियल शयूं ई कंदी आहियां